क्रेडिट कार्ड क्या है क्रेडिट कार्ड बैंक से एक लोन के तरह लोन बैंक से एक लोन के तरह लिया जाता है रुपैया जिसमें कि हम लोग अच्छे तरह से निभाते हैं अच्छे तरह से लेते हैं अच्छी इनकम के कारण और अच्छे इनकम से हम लेते हैं ज़रूरी काम पर या मौका और ज़रूरी मौका पर हमको याद दिलाते हैं ज़रूरी काम पर हमको सुझाव देते हैं रुपैया अच्छे तरह से उसको भी निभाना जानने में पहले की निभाएंगे कैसे अच्छे तरह से ही निभाते हैं और अच्छे तरह से चलते हैं क्रेडिट कार्ड यही है कि मौका पर काम तुरंत दे देते हैं हम लोग और अच्छे तरह से विभिन्न प्रकार के लोन भी होते हैं जैसे कि आज ही समूह में भी हम लोग लोन लेते हैं बैंक से भी लोन लोन लेते हैं अदर बैंक से भी लोन लेते हैं जैसे सी बी आई ब्रांच हुआ एस बी आई से भी लोन लेते हैं जे जिसको हम अच्छी तरह से निभाते हैं और महीना महीना भी वापस करते हैं नहीं तो कुछ कुछ दिन दो महीना या चार महीना पर भी वापस करते हैं समूह में हम एक रुपैया के दर से भी लेते हैं जिसको अच्छे तरह से चलाते हैं अच्छे तरह से करते हैं और बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं बिज़नेस अच्छे तरह से चले अच्छे तरह से कामयाब हों अच्छे तरह से आगे बढ़ें विभिन्न प्रकार के लोन भी होते हैं जैसे हम जानते हैं कि ग़रीब आदमी लोन लेकर के आगे निकलते हैं लोन से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अभी तक बहुत आगे भी बढ़ सके हैं लोन से भी लोन बहुत अच्छा है समय पर काम देता है समय पर आता भी है समय पर चलता भी है हम लोग लोन लेते हैं लोन अच्छे तरह से चलाते हैं अच्छे तरह से देखते भी हैं कि सब आदमी को अच्छे तरह से ले करके अच्छे तरह से निभाते हैं अच्छे तरह से चलते भी हैं लोन एक वो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो समय पर भी आप दे देते हैं इसमें पर चलते हैं रुकते रुकते नहीं हैं बैंक अनेक तरह का लोन भी होता है जैसे जैसे जी मे हुआ और बैंक से भी है ब्रांच एस बी आई ब्रांच में भी हुआ चल चलाते रहते हैं लोन हम बिज़नेस में लेते हैं या कोई कारणवश भी लेते हैं तो तुरंत समय पर याद चल आता है समय पर चल आते हैं और आगे की और बढ़ते हैं हम लोग कोई फॉर्म भी भरते हैं या कोई खेती बाड़ी भी लेते हैं तो हम लोन उठाते हैं या कहीं घर मकान भी बनाते हैं तो लोन लेते हैं और कहीं खेती भी करते हैं तो लोन लेते हैं कोई बिज़नेस के लिए भी लेते हैं तो लोन उपलब्ध करते हैं आगे बढ़ने के लिए व ले लोन लेना होता है तो हम लोन ले करके आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरह से उसको भी लोन ले करके फिर उसको हम महिना महिना वापस भी करते हैं अच्छे तरह से नहीं महीना में होता है तो पन्द्रहे दिन में होता है पन्द्रह दिन में भी वापस करते हैं कुछ ना कुछ रुपैया ब्याज़ के दर से कुछ महीना महीना या पन्द्रह दिन या छह महीना पर वापस हम करते हैं अच्छे तरह से चलते हैं और बच्चा लोग को भी कोई पर